आं आमच्या ग्रीन गोवा स्पायस फामान तुमकां येवकार दिता आं तुमकां स्पायसिसान रुची आसा न्हय आमच्या कडेन खूब तरेचे स्पायसीस आसा आमी हांगां रोयल्या ती वेलची ही दिसता पळय तुमकां ती वेलची वेलचीचे खूब बरे फायदे आसात पोटांग कितें बरें ना जालें मॅमरी वाडोवपा खातीर वेलचेचो सेवन करचो आनी तुमकां स्पॅसिफीक अशें कत क कशें कसल्या आरोग्या खातीर कितें कसली पिडे खातीर तुमकां जाय आशिल्लें कितें आं का विचारता तुमकां आं ताजे खातीर न्हय आमचे कडेन जिंजर प्लांट आसा पळय हें हें जिंजर आसा पळय आल्याचें झाड ता तातुंतल्यान तुमकां एसिडिटीची पिडा जी आसा पळय ती ना जाता आमच्या कडेन आल्याचे पावडर आसा ती तुमी वापरूंक शकता धोंपर दुखी खातीर आमचे कडेन न्हय ही सिट्रनॅलाची तेल आसा हें सिट्रनॅलाचें तेल धोंपरांक दिसातल्यान दोन वेळा लायलें की धोंपर दुकिची पिडा कमी जाता हय तुमकां जर तर न्हय केंस झडपाचो प्रॉब्लम आसा जाल्यार आमच्या कडेन आवळ्याचो पावडर आसा आवळ्याचें तेल आसा तशेंच आमी प्यॉर कोकनट ऑयल म्हणजे नाल्लाचें तेल काडटात प्यॉर नाल्लाचें तेल आनी तातून खूब तरेचे स्पायसीस मिक्स केल्ले आसता ते स्पायसिसांचें तेल तयार करून तुमी जर तर दिसातल्यान दोन वेळा लायलें न्हय जाल त आमचो आयुर्वेदीक एक शँपू मेळटा तो शँपू तुमी वापरलो जाल्यार तुमचे केंस गळपाचो प्रॉब्लम कमी जातलो आनी कसली तुमकां पिडा आसा ताका लागून तुमी कितें सोदतात आयुर्वेदीक आं तुमी आमचे कडेन हें ऑडर करूंक शकता ऑनलायन आमची जी सायट आसात त्या सायटीचेर वचून तुमी जाय तो प्रॉडक्ट चूज करून आमकां यु पी आय वेल्यान पे करूंक शकता नाजाल्यार आमी एमजॉनचेरूय बी अवेलेबल आसा